आदलें काळांत मनशाच्या आगांत जी ताकद शक्त आसा तातुंतल्यान लेबर काम करपी एक घटक जल्माक आयलो पूण ह्या कामगारां कडच्यान जें काम केलें वतालें ताका खूब वेळ लागतालो ताका लागून मॅकॅनायज्ड काहीं गजाली आयल्यो आनी ताका लागून वेगळीं वेगळीं अवजारां आमगेलो पोकलीन सारकें किंवां वेगळी वेगळी मशिनरी आयल्यो आनी ताका लागून जे मनीस जें काम करतालो ते एक पंचवीस तीस चाळीस मनीस जे काम करताले तें एक मशीन काम करता एक कामगार जें एक दिसभराक करताले काहीं कामगार ते ही मशिनां जीं आसात ती एक वराक करतात काही पांच मिनटांत करतात आनी हो ह्या वेगळे वेगळे ज्या अज्यस्त्र मोठ्या मोठ्या मशिनरीक लागून कितल्याश्या रोजगाराचेर आपल्याल्या रोजगाराचेर पोट भरपी जे कामगार आशिल्ले ते ताजी कपात करची पडल्या आनीक कितलेश्याच कंपनिनी जे एक डिविजन ऑफ लेबर वापरून सगळ्यांक काम मेळटालें थंयचें कामगाराक कमी करून आज सगळे काम ऑटोमॅटीक मशिनाचेर केली वता आनी ताका लागून सुशिक्षीत बेकार किंवां अशिक्षीत बेकार जे आपल्याले रोजी रोटी जोडटाले तांच्या रोजगाराचो प्रश्न निर्माण जाला तांचे नोकरेचो प्रश्न निर्माण जाला आनी तांचे कुटुंबाचोय प्रश्न निर्माण जाला